असां आसे पासे मौजूद शहरनि ऐं ॻोठनि में ईअं त घणेईं दफ़ा वेंदा रहूं था तंहिंजो मक़्सदु हर दफ़ा साॻियो न हूंदो आहे जेकॾहिं आसे पासे ऐं भरिसां मौजूद ॻोठनि में वञण जो तालुक रहियो आहे उनमें सभिनि खां वधीक आहे वापारी या माली नमूने कोठन में वञणु आसे पासे मौजूद गामनि जे ॻोठनि जे जे के मंजियूं आहिनि तंहिंमें माल वठी वॾनि शहरनि में तंहिं जो विकिड़ो करणु सां असांखे चङी सुठी कमाई थी सघे थी ॻोठनि में माल कचे माल जी सुठी पैदावार थींदी आहे हारियुनि ऐं कम कंदड़ु मज़दूरन जी लागत पिण घटि रहंदी आहे शहरनि में तंहिं जे भेंट में इहो ख़र्च तमामु घणो आहे त माली लिहाज़ सां जेकॾहिं ॻोठनि में वञिजे थो गामनि में वञिजे थो पंहिंजे शहर मां वञी ॿिए शहरनि मां माल वठी विकिड़ो कजे थो तें में असांखे सुठी कमाई थिए थी तंहिंखां सवाइ आसे पासे मौजूद शहरनि में घुमणु या सैरो सफ़र लाइ बि चङा ई दफ़ा वञण थिए थो तमाम सुठियूं जायूं पंहिंजे शहर में त माण्हू ॾिसंदो रहे थो पर ॿियनि शहरनि में हुते जे माण्हुनि हुते जे धंधुन हुते जियूं ॾिसण लाइक़ु शयूं जीअं त अजायबघर जीअं त उते जूं कदीम इमारतूं ईए सब ॾिसण सां बाग बगीचा वग़ैरह असांखे सुठो महिसूस थो त जंहिं करे असां वेंदा रहूं था त इन्हनि जो लुतुफ़ माणे सघूं था तंहिंखां अलावा ब मुख्तलिफ़ मौज़ु रहन था जंहिं करे असां ॿियनि शहरनि जो सफ़रु या ॿियन शहरनि जो रिटर्न कयूंथा हर दफ़े साॻे लिहाज सां न पर हर दफ़े पंहिंजी पंहिंजी ज़रूरतनि जे मकसद सां असां शहरन या ॻोठन में वेंदा रहूं था